उधमपुर च दिक्खने आह्लियां बड़ियां सोह्नियां सोह्नियां जगहां न जि'यां पत्नीटॉप सनासर मानतलाई सुद्धमहादेव झज्जर कोटली जखैनी पार्क देवका शारदा माता पांडू मंदर जि'यां हून मानतलाई ऐ ओह् इस बेल्लै ओह् मशूहर ऐ क्योंकि उ'त्थें शिवजी ते पार्वती दा ब्याह् होए दा हा ओह् ऐसी मान्यता की उ'त्थें जेह्ड़ियां पार्वती माता हियां तां ओह् पली बढ़ी दियां हियां ओह् नि'क्के होंदे उ'त्थें रौह्ंदियां हियां उ'त्थें ऐ उं'दा पूरा पालन पोषण होया उ'त्थें ऐ उ'नें अपना पूरा जेह्का उं'दा हा उ'त्थें ऐ उ'नें ओह् कीता गुज़र बसर कीता ते उ'त्थें गै उं'दा शिवजी कन्नै शिवजी म्हराज कन्नै ब्याह् होइया भी सुद्धी ऐ सुद्धी उ'त्थें ओह् बी बड़ा मशहूर ऐ गौरी कुंड ऐ ओह् बी बड़ा मशहूर ऐ हून सनासर ऐ पत्नीटॉप ऐ इ'त्थें बड़े दूरा दूरा दा लोग औंदे ते घूमने जन्दे केईं ते बड़े ठंडे लाके न ते लोक ठंडे लाके बड़े पसंद करदे हून सुद्धी माता ऐ जां गौरी कुंड ऐ तां एह् पूजा पूजा करने आस्तै बड़े मशहूर न भई कि इ'त्थें भगवान दा बास ऐ भगवान रौह्ंदे हे इ'त्थें उ'नें ई बहोत मन्नेआ जंदा पांडू मंदर ऐ तां ओह् बी भगवान दा बास ऐ ते उ'त्थें पांडू रौह्ंदे हे ते पांडुऐं ने जेह्के हैन अपने महाभारत दे पंज जेह्के भ्राऽ हे उ'नें उ'त्थें मंदर बनाये दे बड़े सोह्ने मंदर बनाये दे पत्थरें दे तुस जाओ दिक्खो सुनो ते सनासर जां जेह्का पत्नीटॉप ऐ तां उ'त्थें चीड़ें दे बूह्टे दयारें दे बूह्टे बड़ी सोह्नी ठंडी ठंडी हवा चलदी उ'त्थें कुद्ध बावा बी हैन उ'त्थें पत्नीटॉप दे कन्नै गै तुस उ'त्थें बी जाई सकदे बड़ी सोह्नियां सोह्नियां जगहां न उधमपुर च दिक्खने जोह्गियां तुस उ'त्थें बी जाई सकदे